میں اپنے بڑے بھائی حیات الرحمٰن کے ساتھ ہمیشہ سفر کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ جب بھی وہ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے وہ میرے لیے ہر چیزوں کا خیال رکھتے ہیں میرے کھانے پینے کا میرے اٹھنے بیٹھنے کا اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ سفر کرنے سے بورنگ نہیں ہوتی ہے وہ ایک کھلے مزاج کے انسان ہیں اور بہت مازح قسم کے آدمی ہیں جو کوئی بھی ان کے ساتھ سفر کرتا ہے تو مانو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے ایسا بھائی خدا نے عنایت فرمایا